नमस्ते हाँ बोलिए

ठीक है तो भेजिए

उसे हम देखेंगे तब तो बताएँगे बिना देखे हुए तो कोई काम नहीं होगा जब देख लेंगे तो बता सकते है क्या गड़बड़ी है

अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अब तो आने के बाद मालूम चलेगा कि कमी है ठीक है हाँ हाँ अपने हिसाब ही से देखेंगे और कुछ ठीक है ठीक है देख लेंगे अब तो आने के बाद ना मालूम चलेगा कि क्या गड़बड़ी है उसमें हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे

ठीक है भेज देंगे आप खाली नहीं है क्या कि नहीं भेज दें देखिए समय है तो आकर लेकर आइए हाँ नहीं समय होगा तो फ़ोन कर दीजिएगा हम भिजवा देंगे अपना आदमी हाँ क्या कमी है आपकी गाड़ी में बता देंगे हम

जो खर्च रहेगा वह बता देंगे अब देखने के बाद बताएँगे ना कि कितना लगेगा कितना नहीं ऐसे के क्या बताएँ नहीं तो नहीं मालूम चढ़े पले पड़ेगा जब आएँगी गाड़ी आएगा तब देखेंगे क्या खराबी है क्यों धुआँ दे रही है क्यों लाइट नहीं जल रही है तब ना बताएँगे हाँ अब ऐसे क्या बताएँ हम हाँ विश्वास रखिए हमारे पर हम अच्छे से करेंगे हाँ तो बस इतना ही कि करिए कि विश्वास है ठीक है ठीक है नहीं टाइम मिलेगा तो बता दीजिएगा हम अपना आदमी भेज देंगे हाँ